वैसे तो अंधविश्वास तो कुछ है नहीं जब आदमी कहता है कि अंधविश्वास पे आदमी मानता है जो जैसे आप कहते हैं कि भोजन से सम्बंधित कोई परम्परा या अंधविश्वास है तो मेरा मानना है कि अंधविश्वास कोई चीज है नहीं परम्परा वाली बात है तो भगवान तो सभी दिशाओं रहते हैं हर जगह पे आप भोजन बना सकते हैं खा सकते हैं और जिसका आप खाना आप खाना बनाते समय खाते समय पालन करते हैं तो हाँ खाना खाने का एक नियम होता है औ जो कि हमको पालन करना चाहिए खाना बनाते समय वाली बात आती है तो हम खाना भगवान का घर जगह भगवान के निवास पे हम खाना बना सकते हैं जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाली बात है तो दिशा को ध्यान में रखके पूर्व दिशा की ओर ही खाना बनाना चाहिए जब बात खाने खाना खाते खाने की बात आती है हम खाना खाने बैठते हैं तो कहते है पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके बैठ के खाना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है आदमी जब बीमार होता है तो लेट के भी खाना खाता है जब बात हम हर तरह के अंधविश्वास कहते हैं कि अंधविश्वास है लेकिन अंधविश्वास क्या है कोई नहीं जानता ये तो हमारे मन का वहम होता है कि अंधविश्वास में आदमी जीता है अंधविश्वास ही आदमी को नुकसान पहुँचाता है